ہلو سر آج كچھ آفرس لگے ہوئے ہے كچھ اسكيم لگے ہوئے ہے پروڈكٹس گارمنٹس كے سورى سر مجھے نہيں چاہيے مگر كيوں سر آپ کو يہ جو فريش آٮٔٹم ہوا ہے ففٹى پرسنٹ پہ ملا سورى مجھے نہيں چاہيے سر يہ جو ويرائٹى ديكھ رہے ہيں آل اوور انڈيا ميں بھى اگر آپ ڈھونڈيں گے تو يہ ماركيٹ ميں ففٹى پرسنٹ كوئى نہيں دے گا سورى مجھے نہيں چاہيے میں كيوں لوں آپ كا نے جب مجھے نہيں چاہيے بولے تو آپ زبردستى كيوں كر رہے ہو ميڈم ميں اسى ليے بول رہا ہوں يہ آفر آج اکیس دن كا ہے پھر آپ كل آ كے پوچھيں گے يہ جو مال تم مجھے دے دو بولے تو ميں نہيں دے سكتا ہوں ٹھيک ہے نا اوكے سر تھينک يو